नमस्ते जी अज्ज में थोआढ़ै सामनैं कुश बैजिस दै बारै च सनाना चाह्नी आं मतलव कि केह्ड़ा यूस अस बनाई सकने घर डेल्ली लाईफ च जियां कि पैह्ला अग्जैंमप्ल ऐ के अस निम्बू पानी बनाने होने ओह् सारें दे घरें च बनदा ऐ जियां निम्बू पानी बनाना कियां बनाना आसान बड़ा आसान ऐ निम्बू पानी बनाना निम्बू पानीं बनानें गी पैह्लैं साह्नू निम्बू चाही दा और खंड चाही दी और केह् बोलदे लून चाही दा लून निम्बू पानी केह् बनाना पैह्लैं पानी लेई लैना बिच्च खंड घोली लैनी और बिच्च निम्बू पाई लैना फिर निम्बू पाई लैना फिर निम्बू बनिया निम्बू बनाने दा सारें कोला दा आसान ऐ कम्म सारें घरसबनदा हून दुआ होईया जलजीरा जलजीरा कियां बनाना जलजीरा होर आसान केह् बोलदे जलजीरे दे पैकेट मिलदे न असेंगी बज़ार चा लैने पानी च पाना घोलना जलजीरा बनिया जलजीरा होर बी बत्थेरे जूसिस अस घर बनाई सकने जियां आमबन्ना होईया ओह् गर्मियें दे दिनें च बनदा जियां कि अम्ब लैने उनेंगी बोआलना कच्चे अम्ब लैने उनेंगी बोआलना बोआलना केह् बोलदे ओह्दे बाद उनेंगी बोआलियै ते उंदे शिलके बगैरा साईड़ करने ओह्दे बाद ओह् जेह्ड़ा उंदा कल्प होंदा मतलव रस बगैरा ओह् मिक्सी पी प्हीसी लैना जेह्ड़ा पीसी लैना गाह्ड़ा करना टाईप दा मिक्सचर बनी जाना मतलव इक कप एकड़ा बनी जाना ओह्दे बाद केह् बोलदे उसी मिप्सी च पाईयै घोलना फिर उसी आमपन्ने गी केह् बोलदे गलास बिच्च इक चम्मच दो चम्मच बनाने ओह्ॅदे बाद ओह्ॅदे च लून मर्च बगैरा बगैरा शायद ओह् पाई सकने तुस पाई सकने तुस ओह्दे बाद केह् बोलदे ओह्ॅदे बाद ओह्दे च पानी पाना ठंडा ठंडा पानी पाना ते ओह् शैल करियै घोलना ते इक आमपन्ना बनी जाना तोआड़ा ते तुसैं आम पन्ना निम्बू पानी जलजीरा होईया होरकेह् बनाई सकने तुस केह् बोलदे होर अस घर च निमबू पानी होर जूस बनाई सकने अस केह् बोलदे ओरेंज जूस केह् बोलदे ओरेंज जूस बनाना ओह् बी बड़ा आसान ऐ केह् बोलदे ओरेंज़ मिलदे रौंह्दे बज़ार च घर बी लग्गे दे होंदे कुसें दै तुस कुसै दे केह् बोलदे घर बी लग्गे दे होंदे उसी लैनै मिक्सी च पाना और ओह्दा जूस बनी जाना उसी बी तुस लून पाईयै मज़ै कन्नै मतलव मजे नै बनाई सकने काफी टाईप दे होंदे ऐं ओह् होर केह् बोलदे मसम्मी जूस होईया ओह् बी तुस अपैं बनाई सकने मसम्मियां लैनियां जूय कड्डना मिक्सी च ते जूस बनी जंदा मसम्मी जूस होईया फिर होर बी बत्थेरे होंदे तुस करी सकने हून साढ़े जम्मू च जादा मश्हूर निम्बू पानी गै ऐ जेह्ड़ा अस बनाने बाकी लग लग स्टेट च बत्थेरे बनी जंदे जियां तुस बनाई सकने लस्सी ओह् ते ओह् ते सारें कोला दा शैल होंदी घर बनाई दी केह् बोलदे लस्सी सारें दे घर सारे घर शोड़ो कुसे दे घर केह् बोलदे हर घर च देहीं ते जम्मदा ई होना ते उप्परा दा उसी लेईयै अपनी दादी बगैरा पुच्छो उंदै कोल होंदा लस्सी बनाना उऐ देहीं दी मलाई होंदी उसी शोल्लनी ते ओह् लस्सी बनी जानी लस्सी किन्नी शैल होंदी लस्सी शैल ड्रिंक होई जंदा ओह्दे बाद केह् बोलदे होर बी बत्थेरे होंदे बस इन्ने गै बोला नी पर निम्बू पानी होर जादा शैल ऐ चलो ठीक ऐ शुक्रिया